यह ग्रामिण क्षेत्र में सरकारी शासन में तो बहुत सी कमियाँ हैं अभी कोई बात होगी सौ नंबर फोन किया जाएगा तो आने में आधा पौन घंटा एक घंटा लगा देगी यहाँ आने के बाद कोई जो है उसका डिसाइड नहीं तुरंत आने के बात क्या चलो थाने कचहरी में जाइए तहसील में जाइए लोकपाल के यहाँ कुछ भी लेने के लिए बिना पैसे लिए कुछ नहीं कर रहा है कानिगो भी वही हाल है तहसिलदार के यहाँ जाइए किसी काम के लिए जो उचित काम जिनविन काम है उसके लिए जाइए तो भी उनको पैसा चाहिए बिना पैसे का काम नहीं हो रहा है हम तो देख रहे हैं इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर करेप्सन फैला हुआ है तो अधिकारियों में है किसी भी विभाग में अधिकारी बिना पैसे का कार्य नहीं कर रहा है वह मान लीजिए दस परसेंट अधिकारी हैं जो कि अभी पैसे नहीं ले रहे हैं लेकिन नब्बे परसेंट अधिकारी बिना पैसे का कार्य नहीं कर रहे हैं और सार्वजनिक पर्यावरण में अभी पता लग रहा है कि जुलाई के महीने में हर गाँव में वृक्षारोपण चल रहा है प्रधानों को दे दिया जा रहा है प्रधान पेड़ लगवा रहा है नहीं लगवा रहा है क्या कर रहा है शासन अपना कमीसन लेकर मस्त हो रहा है कभी किसी गाँव में पता नहीं लगा रहा है प्रशासन शासन कि वहाँ इतना पेड़ गया तो लगा है नहीं लगा है पेड़ क्या हुआ और पेड़ नहीं लगेगा तो पर्यावरण कि समस्या रहेगी स्वास्थ संबंधी जानकारी में स्वास्थ संबंधी है जब पर्यावरण दूशित रहेगा तो स्वास्थ दूशित होगा ही और सामाजिक राजनीतिक राजनीतिक व्यक्ति आएँगे और वह तो है कि कहीं न कहीं हम लोगों को वोट देना है तो राजनीतिक अपेक्षा किससे कहें क्या कहें सांसद विधायक अपना मस्त वह भी अधिकारी से कमीसन लेकर मस्त क्या हो रहा है क्या जा रहा है क्या मतलब है राजनीतिक अपेक्षा भी गाँव में हो रही है इसलिए दिक्कत तो है और शासन तो इस समय करप्टन में एकदम भ्रष्ट है प्रशासन का कोई ओ नहीं है पैसा दीजिए कार्य होगा नहीं देंगे नहीं